ہمارا سب سے یادگار ڈانس پرفارمینس یا ایونٹ جو رہا ہے وہ ہمارے کالج کے زمانے میں رہا ہے کالج کے سمئے میں ہم نے ایک بہترین پرفارمینس کیا تھا ایک ہمارے کالج میں فیئرویل ایونٹ چل رہا تھا جس میں ہم نے ڈانس کیا تھا اس سمئے اتنا نہیں ڈانس آتا تھا نہ میں کبھی ڈانس سے اتنا متاثر رہا ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو آتا تھا وہ اس سمئے میں نے کیا تھا اس سب میں بہتری کے لیے ہی ہم نے کیا نام ہے اس میں اپنا یوگدان دیا تھا اور اس سمئے مجھے لگا تھا کی ہم اسے بھی سیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہترین کلا ہے جس سے سیکھ کر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں

بھی ایک بہترین پیشہ ہے لوگ اس میں بہت اونچے اونچے تک گئے ہیں بہت لوگ اس میں نام کمایا ہے لیکن مجھے جو اپنا یاد ہے وہ وہی یاد ہے کہ جب ہم نے کالج کے ٹائم میں ایک ڈانس پرفارمینس کیا تھا اس کے علاوہ تو کوئی بھی پرفارمینس یا کوئی ایونٹ ایسا نہیں رہا جو مجھے ابھی یاد ہو یا اس سمئے میں نے کیا ہو ڈانس کو لے کر یا اس سب کے متعلق کوئی ایس طریقے کا کام کیا ہو لیکن ڈانس ایونٹ جو رہا ہے میری زندگی کا ایک وہی یادگار رہا ہے